मधुबनीके जलवायु बदलति रहैए एखन गरमी शुरूए भेल हँ आओर लगैए जेनाकि कतेक बेसी गरमी रहै तहिना अइठामक बाढ़ि सेहो अपन विभीषिकासँ कएक बेर हमरा लोकनिके त्रस्त कैने अछि उन्नैस सए सतासीके बाढ़ि नाम लैते रोमाञ्चित भऽ जाइ छी कमे घर एहन रइह गेल मिथिलाञ्चलमे वा मधुबनी जिलामे कहि सकै छी जे बाढ़िक विभीषिकासँ त्रस्त नहि रहल भेल सभके घरमे बाढ़ि चलि गेलनि कतेको बैंकमे दस दस दिन बाढ़िक पानिसँ ओ डूबल रहल ओकर रूपैआ सड़ि गेलै ई स्थिति छलै सतासीके बाढ़ि हजारोके हजार घर बहि गेलै एते कमला बलानके कातमे छै नरुआर गाम ओइ नरुआर गामके एकटा पूरा टोल कमला मायके गर्भमे चलि गेलनि ओइ जतेक घर रहै ओइ ओइ इलाकाके ओ अस्तित्व हीन भऽ गेलै बाढ़ि ओकरा समेटने चलि गेलै ने ओ घर ने ओ ओइठाम ओइ घऽरके लोकके वस्तु मनुख बचि गेलै जे छहरपर आबि गेल रहथि तऽ हुनकर जान तऽ कहुनाके बचि गेलैनि मुदा जखन बाढ़ि कम भेलै पानि तऽ ओ अपन घऽर देखियो नहि सकलैए ई बाढ़ि एमहर बेसी काल अबैए मुदा ओ स्थिति आब नहि रहै छै सतासीमे जे हाल छल हमरा सभक ओहन हाल बादमे नहि भेल मुदा बाढ़ि तऽ एमहर अबिते रहैए आओर ओ हमरा लोकनि के जीवनमे बहुत परिवर्तित कऽ दइए जीवनक हमरा लोकनि ई सब बहुत बेसी प्रभावित भऽ जाइ छी आओर ई बेसी बेर होइ छै जँ बाढ़ि नहि अबैए तऽ रौदी सेहो हमरा लोकनिके त्रस्त कऽ दैए